लोग शादी में दुल्हन को बहुत सारे तोहफे देते हैं जैसे घर काम का उपयोगी सामान बिस्तर कपड़े सोने चांदी के बर्तन इसके साथ ही घर के उपयोग में आने वाली वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं इसके साथ ही सिंगार की वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं औ ग्रह गृहस्ती के सामान भी प्रदान किए जाते हैं आजकल दुल्हन को क्या कहते हैं जायत का हिस्सा भी दिया जाने लगा है इसके साथ ही कुछ लोग बना बनाया मकान भी प्रदान कर देते हैं और इसके अलावा दहेज दहेज जो है ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी ग्रुप कुल प्रथा है जिसको का निर्वहन अभी तक किया जा रहा है और दहेज में एक बेटी के बाप को बिक जाने तक की हालत आ जाती है इस प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए जिससे कि समाज को स्वच्छ और बेहतर बनाए जा सकें